ہلو السلام وعلیکم و رحمۃ اللہ جی جی جی جی ہاں ہو جائے گا جی جی ہر چیز کی سہولیات ہیں جی جی یہاں پہ چکن بریانی ہے مٹن بریانی ہے اس کے بعد کباب ہے قورمہ ہے الفام ہے چکن چلی ہے اور بکرے کا بریانی ہے یہاں پہ چکن بریانی ہے دو سو روپے کلو کے حساب سے اور بکرے کا ہے تین سو روپے اور باقی میڈیم ہے اور بھی بہت سارے ایٹم ہیں یہاں پہ میٹھے میں گلاب جامن ہے رسگلہ ہے برفی ہے اور بھی بہت سارے ہیں جی جی کولڈ ڈرنک بھی مل جائے گی یہاں پہ جی جی جی جی لکھیے لکھائیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک آگے جی جی وہ بھی ہو جائے گا آگے جی جی ہاں یہاں پہ مل جائے گی وہ بہت بہترین اور مشہور بریانی ہے جی ٹھیک ٹھیک وہ بھی پیک کروا دیتے ہیں جی جی ہاں مل جائے گا یہ بھی مل جائے گا ٹھیک ٹھیک پیک جی پیک کروا دیتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جی چکن قورمہ ہے اس کے بعد رول ہے اور بھی کباب ہیں بہت ساری اس کے علاوہ بھی ہیں جی جی وہ بھی کروا دیتے ہیں جی

جی آدھا کلو رسگلہ آدھا جی

جی جی جی کہاں کولڈ ڈرنک بھی پیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ بھی پیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک پتا بھیج دیجیے ٹھیک ٹھیک وعلیکم السلام